बागबानी में सभिनी वणन जो बराबरि सां ध्यानु रखिणो पवंदो आहे घणेई वण सियारे में सुठा वधंदा वण बूटा सुठा वधंदा आहिनि ऐं घणेई गर्मी जी मुंदि में सुठा वधंदा आहिनि थदि में वणन में घटि पाणी ॾेअण घुरिजे ऐं इनखे बराबरि सिॼ जी रोशनी अचे अहिड़ी जॻह ते उन जे जॻह ते उनखे फेराइजे बराबरि वक्त वक्त ते मिट्टी बि खोटणु खपे गर्मीअ में पाण वणन में ॿ भेरा मां पाणी विझंदी आहियां सुबुह जो ऐं शाम जे वक्त तिखी उस में पाणी गर्मीअ मुंदि में न विझण घुरिजे थोरी जॻह बि मटाइणु खपे जिते तिखी उस हुजे अगरि त तुलसी जे मथा त मां सन्नो रओ विछाए छॾींदी आहियां जीअं मुंहिंजी तुलसी सुकी न वञे पैसो टोटरो घर जे अंदरि रखंदी आहियां जीअं उनखे तिखी उस न लॻे सर्दी ऐं गर्मी ॿिन्हीनि में वणन खे अलॻि अलॻि तरह सां पाण संभाले सघे सघूं था पर घणेई वण त सर्दीअ में सुठा हलंदा आहिनि के वण गर्मीअ में सुठा हलंदा आहिनि सर्दीअ में वणन ते पाण प्लास्टिक लगाए करे उनखे थदि खां बचाए सघू था य उनखे घर जे अंदरि रखू पर सिॼ जी रोशनी जॾहिं हुजे ओतिरी देरि थोरो देरि ॿाहिरि रखजे ऐं मट्टीअ खे खोटण ज़रूरी आहे इन तरह मां पंहिंजे वण बूटन जो ध्यानु रखंदी आहियां